हा मां रोज़ु योगा कंदी आहियां ऐं खुले में कंदी आहिया योगा करण लाइ पहिलां हेठि विछाइणो पवंदो आहे योगा सां अनेक प्रकारनि जी बीमारियूं लवंदियूं आहिनि जीअं त डायाबिटीज़ बीपियुनि में घणो फ़ाइदो थींदो आहे जंहिंखे गैस ऐं पेट जी तकलीफ़ हुजे उहो योगा करण सां उनखे तमामु फ़ाइदो थींदो आहे योगा वॾा नंढा जुवान सभेई करे सघनि था योगा वेही करे सुम्ही करे बीह करे बि थी सघंदा आहिनि उन्हनि जा अनेक प्रकारनि जा आसन आहिनि योगा खे कॾहिं बि कीन घुसाइजे सुबुह जो बि योगा करणु घुरिजे अने शाम जो बि जे शाम जो टाइम न मिले त सुबुह जो सुठो हूंदो आहे योगा सां पंहिंजे सभिनि प्रकारनि जा दुखनि खां छुटी वेंदा आहियूं योगा हिकु स्वासन जी बि प्राणायाम जी बि आसननि जी आहे पाण आसन प्राणायाम कयूं था उनमें खंगु सर्दी पंहिंजे मथे जे सूर में फ़ाइदो थींदो आहे जंहिंखे कमर में सूरु हुजे त उहो इन प्रकार जी आसन करे च उन योगा सां पंहिंजो कमर जो सूरु लही वेंदो आहे मां बि रोज़ु योगा कंदी आहियां मूंखे तमामु घणो फ़ाइदो आहे ऐं मां ॿियनि खे बि चवंदी आहियां तव्हां योगा कयो त तव्हांखे घणो फ़ाइदो थींदो हमेशह योगा करण सां तमामु प्रकारनि जा पंहिंजा रोग दूरि थी वेंदा आहिनि योगा सां कीन घुसाइजे योगा हमेशह खुले वातावरण में करणु घुरिजे छो त पंहिंजा स्वांस स्वांसनि जी इहा क्रिया करण सां पंहिंजा सभेई दुख ॿाहिरि निकिरी वेंदा आहिनि हमेशह उते पंहिंजो आसन ते वेही करे पंज ॾह मिनट स्वांसनि जी आसन कॼनि पोइ ॾह मिंट पंद्रहं मिंट पाण खे वेही करे कसरत करणु घुरिजे सुम्हण जी बि कसरत में घणो फ़ाइदो थींदो आहे मां सुम्हण जी कसरत रोज़ु कंदी आहियां मूंखे कमर जे सूर में घणो फ़ाइदो आहे ऐं मूंखे गैस बि थींदो आहे त उन लाइ बि मां मंडूकासन कंदी आहियां मूंखे मंडूकासन में घणो फ़ाइदो थींदो आहे जे कनि जी तकलीफ़ हुजे त उहो कननि जी कसरत कंदो आहे जंहिंखे अखियुनि जी तकलीफ़ हुजे उहो अखियुनि जी आसन कंदो आहे जंहिंखे मथे जो सूरु हुजे उहो मथे जो कसरत कंदो आहे तमाम में तमामु प्रकारनि जे योगनि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि जो सभेई करनि त उन्हनि खे दवा जी बि घटि ज़रूरत पवंदी आहे